ऑनलाइन हम बहुत सारा पुस्तक ऑडर करने छियै जकरामे कुछ नोवेल्स वगरह छै एकर अलावा हम कम्पीटीशनके छात्र छियै तऽ एकर सम्बन्धमे हम बहुत सारा पुस्तक ऑडर करने छियै हालेमे अगर हम बात करब तऽ हम भोकैबके लिये एगो बुक ऑडर करने रहियै जकर कि कंटेंट बहुत ही अच्छा छै आओर ओकर पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छा छै